हमसब तऽ पढै लए हमर सब पढल नहि छी तऽ धियापुताके पढबै छी ओकरा सबके बोलि देबै हमसब गरीब लोग छी की कहै छै धियापुताके ने पढतै लिखतै ओकरा ने ज्ञान देबै हमए तऽ नहि पढल लिखल छी मूरूख छी तऽ हम की करब आब जे पढ़ब पढबै छियै धियापुताके तऽ ओकरे ने ज्ञान हेतै तब ने सीखतै सबकिछु हम तऽ नहि छी पढल लिखल मूरूख छी तऽ आब सब धियापुताके तऽ पढबै छियै तऽ आब वएह ने ज्ञान सीखतै तब ने हमरा आर के हेतै